जय झूलेलाल हा असां फ़िल्म ठाहियूं था सिंधी फ़िल्म ठाहियूं था असां अञा हुनजा ऑडिशन शुरू थींदा अञा शुरू थिया न आहिनि चारि ॾींहं हा स्क्रिप्ट तयार आहे पर अञा कुझु डिसाइड न थियो आहे त अञा ऑडिशन वग़ैरह बि शुरू न कया आहिनि चारि ॾींहं पोइ असांजा ऑडिशन शुरू थींदा त असां तव्हांखे सॾु कराईंदासीं तव्हां पंहिंजो नालो ॿुधाए छॾियो ऐं रेसिडेंस तव्हांजो ठीकु आहे उहा सभु जंहिं महिल ऑडिशन थींदा हुन खां पोई ख़बर पवंदी ऐं हा चारि ॾींहं पोइ चालू थी वेंदा ऑडिशन असांजा उहो तव्हांखे सॾु कराईंदासीं असां हा फ़िल्म जो नालो त बाए टू आहे पर हुनजी पूरी अञा स्क्रिप्ट अञा पूरी रेडी न थी आहे त असां तव्हांखे पूरी डिटेल पूरी ॿुधाए सघंदासीं जंहिं महिल ऑडिशन थी वेंदा हुन खां पोइ तव्हां ईंदा त असां तव्हांखे पूरी कहाणी जी डिटेल वग़ैरह ॿुधाए छॾींदासीं हा हा असां तव्हांखे सभु उहो हुन ते मेसेज करे छॾींदासीं तव्हांजी वॉट्सप ते सॼो मेसेज करे छॾींदासीं पोइ तव्हांखे सॼी डिटेल हुन ते अची वेंदी इहे असां दिल्ली में ई कराईंदासीं ऐं तव्हांखे सभु ॿुधाए छॾींदासीं जेको बि कमु कराइणो आहे जय झूलेलाल